हेलो हुँ

तऽ चुनावमे केसब खड़ा होथिन तब ने हुनका देल जेतै हँ तऽ बढ़िएँ बढ़िएँ चुनिकऽ देबै भोट हँ हँ हुँ जे बढ़िआँ आदमी हेतै हुनकरे ने दैके हइ जे विकास बनेथिन गाम समाजमे हुँ हँ सभके भोट अथी करैके हइ दैके हइ हँ जे बढ़िआँ मतलब जे बढ़िआँसँ रेखदेख करथिन गाम समाजके हर चीजके लोक देखै हइ सुनै हइ हुनकरे ने देल जेतनि आओरसब बोलिऔ मुखिआके देल जाइ हइ सरपञ्चके उपमुखिआके इएहसभके ने भोट देल जाइ हइ सरपञ्चके हँ पञ्चके सोचि समझिके देल जेतै हँ एम एल ए वलामे हँ जे बढ़िआँ काम करथिन हुनकरे दैके हइ हुँ हँ जे बढ़िआँ हँ हुँ हँ सभके दैके ने हइ जेसब बढ़िआँसँ कएलखिन हँ पहिले विकास कएलखिन हँ अभिओ विकास करथिन तऽ हुनका तऽ दिही ने पड़तै से बढ़िआँ समाज सेवा करै छथिन समाजके धिआन रखथिन हुँ चुनिकऽ दैके हइ हुँ नाम देखिकऽ हँ अऽ काम जे बढ़िआँ करथिन हुनकरे ने लोक दै आओर जे नहि करथिन तऽ ओ सीधे बैठि जेथिन भोट लऽ कऽ तऽ नहि ने बढ़िआँ हेतै हुँ आओर बढ़िआँसँ देथिन तऽ अच्छा बात हइ जे हुनकरे देल जेतै हँ जे आगे पीढ़ीमे बढ़िआँ होइ धिआपुताके अकिल ज्ञान खुलै हुँ ठीक हइ